नमस्ते हाँ तो ठीक हो जाएगा काम अरे लमसम बीस हज़ार रुपए मतलब सही लग जाएँगे हाँ तो लग जाएँगे वो भी अच्छा हाँ तो रेट सही लगेंगे भाई अच्छा हाँ तो ठीक ठीक है खर्चा सही लग जाएगा अच्छा कुछ अरे पन्द्रह हज़ार रुपैया दे देना जैसी आप चाहेंगे वैसी बन जाएगी हाँ बढ़ियाँ बनेंगी कितना सामान लगेगा वो तो पैसा अभी बता दिए तुम्हें करीब पन्द्रह हज़ार दे देना अब अरे और कुछ कम कर और कुछ कम हो जाएँगे भाई अरे बारह हज़ार रुपैया दे देना पहले आप आ जाओ कल्है आ जाओ हाँ कल आ जाइए कहाँ पे आना है अरे यहीं आ जाइए लखनऊ ठीक ठीक आप पेमेंट जमा कर दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा नमस्ते